भदोही ज़िले में क़ालीन का काम बहुत बहुत जाना माना हुआ है बहुत फेमस है तो क़ालीन बनता है यहाँ पर और मज़दूर लोग बनाते भी है उसके उसकी मरम्मत भी करते हैं और बहुत माने आदमी लगवा सए करवाते भी हैं अब फैला अब तो नहीं पहिले तो पहले बहुत पुराना पुराना गलीचा बहुत अच्छे गलीचे थे अब तो थोड़ा सस्ता महंगा सब बन रहा है तो उसको लिपीट बोलता है लगता है टेढ़ा ही जाता है पिचाई होता है गुलतराश करता है ऐसे ऐसे ही और बहुत दूर दूर जाता है औ बहुत अच्छा है यहाँ पर बहुत माना जाना हुआ है यहाँ पर मेला लगता है क़ालीन के लिए सब दूर दूर के आदमी आते हैं ख़रीदने के लिए दूर दूर के आदमी आते हैं करने के लिए अगर ना करें तो पेट बच्चे के कैसे पालें अपने कैसे खाएं बहुत जितना उसमें मज़दूरी जितना मेहनत है उतना मज़दूरी नहीं है लेकिन क्या करें आदमी लोग जो करते हैं आदमी लोग करते हैं और बहुत आमेरिकन जाते हैं जेपान जाता है गलीचा यहाँ से अंग्रेज़ लोग आते हैं उसको पास करते हैं हो सकता है तो उसको लोग देखते हैं उस इनाम भी देते हैं जो उसका अच्छा काम होगा और बहुत बढ़िया गलीचा देखने भी अच्छा लगता है और जो ग़रीब हैं यहाँ जिसके यहाँ बनता है नहीं है तो उसको ओढ़तो भी है जसाते भी है और गलीचे का कारोबार हमारे घर भी होता है हमारे बच्चे भी करते हैं दो एक आदमी लगा के करते हैं लेकिन पड़ता नहीं बहुत मज़दूरी बहुत कम है लेकिन क्या करें बच्चों का पेट पालने के लिए कडर रहे हैं लड़के लोग लड़के लोग कर रहे हैं हम लोग भी उसमें करते हैं पिचाई होता है और उसकाी कटाई भी होती है और उसको बोला जाता है गुलतराश बोला जाता है और दरी भी होता है क़ालीन का काम यहाँ बहुत फेमस है बहुत अच्छा भी लगता है जब कट जाता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में तो उसका फोटो खींचाते हैं खींच खींच के देखते हैं और उस पर बैठते हैं और जहाँ जाता है वहाँ बहुत फेमस है वहाँ वो लगता है खिड़की पर लगाते हैं अमेरिकन जाता है जापान जाता है नेपाल में उसका बुनाई बहुत भदोही में अपने बहुत बुनाई होता है उसका भदोही में उसका कारोबार बहुत बहुत अच्छा चल रहा है पहले तो बहुत अच्छा चलता रहा लेकिन पहले से अब कुछ कुछ हुआ है दूसरा दूसरा चल रहा है बारह साठ बारह साठ नौ बारह ऐसे ही सब चलता है लेकिन पहले के गलीचा बहुत चमकता था बहुत अच्छा था अब तो वैसे ही बुना जाता कपड़ा पर ठोक कर बुन दो और उसको उसमें कपड़े लगा दो लगा दो अपना सब हो जाता है लेकिन पहले का गलीचा के नहीं नहीं है लेकिन अब वही कर रहे हैं सब हाँ गलीचा जाता है वहाँ जेपान जाता है आमेरिकन जाता है मेला लगता है और सभी ख़रीदते हैं तो बहुत फेमस है यहाँ पर का गलीचा क़ालीन क़ालीन बहुत फेमस है क़ालीन के लिए हमारे यहाँ प्रधान मंत्री आते हैं प्रधान मंत्री आते हैं मोदी ओगी मोदी उसके देखने के लिए देखने के लिए आते हैं तो उसको कुछ समझ में आता है तो इनाम देते है क्या हाँ उसका डिजाइन देखता है अच्छा लगता है सभी देखते हैं एक एक से अंग्रेज़ आते हैं देखने के लिए बहुत बहुत बढ़िया है यहाँ क़ालीन फेमस है बहुत अच्छे हैं विदेश जाता है विदेश जाता है गाड़ी के गाड़ी लद के जाते हैं जहाज़ से भी जाता है ट्रेन से भी जाता है बहुत क़ालीन है वह बहुत फेमस है यहाँ पर का यहाँ का क़ालीन भदोही ज़िले का बहुत फेमस है उही से उसी से हम आदमी लोग यहाँ पर घी खा रहे हैं क़ालीन के लिए इसी का नाम सकून मिला बहुत बढ़िया क़ालीन है यहाँ पर क़ालीन का नाम यहाँ फेमस है बहुत बहुत बढ़िया क़ालीन यहाँ पर होता है क़ालीन का काम ना होता तो यहाँ का आदमी लोग नहीं चल पाते क़ालीन से जी खा रहे हैं बच्चे लोग और आदमी लोग बहुत बढ़िया क़ालीन यहाँ पर चल रहा है हाँ ऐसे ही चलेगा तो जीवन बीत जाएगा क़ालीन बहुत अच्छे है क़ालीन के लिए कटाई होता है पिचाई होता है उसमें बुनाई भी होता है धुलाई होता है पहले से साबुन से धुलाई होता रहा था अब तो पता नहीं क्या मसाले ओसाले से धुलाई जाता है हाँ बहुत बढ़िया है क़ालीन देखने में भी बढ़िया लगता है हम लोग भी उसी में करते हैं क्या करें पेट नी पाले बच्चे के ना पालें तो क्या करें बहुत अच्छे हैं क़ालीन के लिए प्रधान मंत्री भी आते हैं देखने के लिए उनको भी अच्छा लगता है अंग्रेज़ आते हैं अंग्रेज़ आते हैं देखते हैं तो जब अंग्रेज़ आते हैं क़ालीन देखने के लिए सब अच्छा अच्छा है उसको धुल के बढ़िया से दिखाते हैं जो छोटा बड़ा सब कुछ है क़ालीन के लिए सम्फल दिखाते हैं सम्फल काट के देते हैं हाँ यही काम हाेते हैं यहाँ पर भदोही ज़िला में बहुत अच्छा काम है